दामोदर मौजो विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवत सावंत सुदाकर नायक पुर्णानंद च्यारी विराट कोहली सचिन तेंडूलकर वर्षा उजगांवकर कॅट्रिना कैफ संजय नार्वेकर राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जयंती नाय नायक डॉक्टर कोस्मा फेर्नांडीस मनोहर पै राय परेकर शुभम नायक शाईश नायक नरेन मोदी राहूल गांधी अमित शाह द्रौपदी मुनू सोनिया गांधी रविंद्र केळेकार बाकीबाब बोरकर राम मोहन मनोहर लोहिया लोकमान्य टिळक म्हात्मा गांधी रेमो फेर्नांडीस सोनिया गांधी लता मंगेशकर राज कपूर हेमा सर्देसाय उशा मंगेशकर कपील देव अमिता बच्चन एश्वर्या राय भुमी पेंडेकर शाहरूख खान हनुमन चोपडेकर